हम हमारे घर में पोंछा इसलिए लगते हैं क्योंकि घर में साफ सफाई बनी रहे घर में पोछा लगाने से घर के सदस्यों को कोई बीमारी उत्पन्न न हो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हमारे है कि घर में झाड़ू पोछा कन्ने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और गोबर से लीपने से घर में शांति बनी रहती है हमारे घर में पोछा लगाने में गाय के गोबर का भी उपयोग हम करते हैं गाय के गोबर से घर की सुन्दरता बनी रहती है गाय के गोबर में पोछा लगाने से आसपास के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं घर में हम झाड़ू पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों से छुटकारा मिलता है घर में साफ़ सफ़ाई करने से मन में शांति बनी रहती है और हम हमारे गाँव में ज़्यादातर लोग लीपने के लिए गोबर का उपयोग करते हैं क्योंकि गोबर हमारे स्वास्थय के लिए अच्छा रहता है गोबर से हमारे मन में शांति प्रतीत होती है और आसपास की कीटाणु भी नष्ट होते हैं जिससे अनेकों तरह की बीमारियाँ नहीं उत्पन्न होती होती हैं इसलिए हमें घर में झाड़ू पोछा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए गोबर और पोछा लगाने से हमारे घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है